हमर सभक मैथिली भाषा हमरालोकनिकेॅं नीक लागैया अहाँसबकेॅं कि नहि नीक लागैया ई भाषा अहाँसबकेँ ई केहन छै ओ तऽ अहीं सब बता सकै छी हमरा तऽ नहि यऽ पता जे मैथिली भाषाके बारेमे